नमस्ते ठीक बा हाँ आलू है बैंगन आलू है बैंगन है टमाटर है गोभी है मिर्च है बी बीस रुपये

बीस रुपया तो देते हैं चलिए आपके लिए पाँच रुपया छोड़ देंगे

मरचा बीस रुपया पउआ

टमाटर चालीस रुपया किलो बाजारी में जा कर पता कर लीजिए पचास से नीचे पाइएगा तो हमें बताइएगा हम चालीस में दे रहे हैं काहे कि आप गाँव देस की हैं इसलिए

तो आपको क्या क्या सब्जी चाहिए बता दीजिए आलू कितना चाहिए आलू कितना चाहिए पाँच किलो और टमाटर कितना चाहिए एक किलो और मिर्च कितना चाहिए और टमाटर कितना चाहिए एक किलो तो सब पैसा जोड़ दूँ दीदी आपका चलिए एक धरा आलू का हो गया पचास रुपया और एक किलो टमाटर का हो गया चालीस रुपया नब्बे रुपया हो गया आधा किलो मिरचा का हो गया चालीस रुपया तो अस्सी नब्बे सौ एक सौ दस एक सौ बीस रुपया हो गया और गोभी कितना बोले हैं एक फूल तो बीस रुपया फूल है पंद्रह रुपया गोभी हम आपको दे रहे हैं ठीक है तो एक एक सौ बीस रुपया बोले हैं तो एक सौ तीस पैंतीस रुपया आपका हो गया जी हाँ एक सौ पैंतीस रुपया हाँ तो कब कब आएंगे लेने के लिए ये जान लीजिए दीदी न कि हम आपको गाँव का होने के कारण आपको सस्ते में दे दे रहे हैं नहीं तो आप कहीं भी जा कर पता कर लीजिए हमारे सामान से अगर सस्ता पाइएगा तो कहिएगा एक नम्बर का क्वालटी हमारे सामान में पाएंगी खाद तो हम बिलकुल ही नहीं डालते घर का खाद डालते हैं जो गोबर पानी होता है वही डालते हैं एक नम्बर का खाइएगा देखिएगा गोभी में इतना मिठास है कि हम आपको क्या बताएँ और टमाटर भी एक नम्बर का है लाल लाल है एकदम खट्टा खट्टा है अगर सब्जी में एक या दो डाल देंगी तो उसमें सब्जी एकदम मस्त हो जाएगा

ठीक है अच्छा रखें